आब देखियौ गाय महीँस पशु जे पोसै छियै हमसभ आ एकरा जे रखै छियै ताहिसभ लऽ कऽ किदन कहै छै एकरा इलाज जकरा बिमार पड़ै छै तकरा इलाजके लेल जकरा किदन कहै छै एकरा खाँसी भऽ गेल एकरा सर्दी भऽ गेल तऽ तकरा लेल इलाज करयके लेल हमरासभके ई डाक्टरके किदन कहै छै खबर देबय पड़ै छै डाक्टर अबै छथिन एकरा बादमे चोटकिलो दवाइ दै छियै हमसभ किदन कहै छै जेना भेल किदन कहै छै आदी भेल जमाइन भेल ईसभ भेल तऽ सेहो अहाँकेँ देलहुँ आँय ओहि ढङ्गके देलहुँ किदन कहै छै सारी चीज देलहुँ एकरा एहि ढङ्गके किदन कहै छै करैत रहै छियै जेना डाक्टरके भेल डाक्टरके बजेलहुँ वैद्य डॉ डाक्टर बजा देलहुँ आँय डाक्टरके बजा करि कऽ तकरा बादमे इलाज करैलहुँ आँय गाय महीँसके किदन कहै छै एकरासभके हमरासभके चिन्हय पड़ै छै जानय पड़ै छै आँय जानय पड़ै छै किदन कहै छै जकरा एकरा यदि मवेशी रखबै तऽ हमसभ यदि नहि बुझबै तऽ के बुझतै आँय एकरा सभके चोटकिलो दवाइ करै छियै जेना आदी भेल जमाइन भेल अथी भेल गरम तेल भेल ईसभ लगा कऽ किदन कहै छै एकरा इलाज करैलहुँ एकरासभके सारी चीज करबै छियै किदन कहै छै गाममे नहि भेल अपनासँ तखन डाक्टरकेँ बजेलहुँ डाक्टर गाममे छथिन सुभिस्था छै डाक्टर आयल डाक्टरके किदन कहै छै कहलहुँ किदन कहै छै डाक्टर अयलनि डाक्टर जे इलाजके बतेलनि ताहि हिसाबसँ हिनका दवाइ देलियनि दवाइके पैसा लै छथिन ई जाइ छथि आ फेर यदि एहिसँ नहि भेल तऽ फेर दोबारो बजबै छियै एँ माल मवेशी जे रखै छियै तकरा बादमे किदन कहै छै एकरा तऽ किदन कहै छै कि करहेके हेतै ने सभचीज यदि व्यवस्था नहि करबै तऽ किदन कहै छै एकरा जानि बूझि कऽ छोड़ि तऽ नहि देबै एँ एकरा तऽ इलाज करिते रहै छियै